गाबोन जोंहा फुंआव ना गुरहैनांगौहाय दाथ' गरमहाय माबा ना ना गुरबा गुसु मोजां मोनथारो दा ना गुरबा गुरहैनांगौ बिदिनो नाथुर जुनाय नाथुर जुनायल' मोनो जेबो ना मोना नाथुर जुनाय मोनो बिदिनो एखम्बा खांख्राइफोरबो गाखोलाबायो खांख्राइखौबो लानानै फैयो ओमफ्राय दाथ' अखाजों बांखाजों नाखौबो सारनायानो जाया ना एखम्बा सानदुं गोसाबाल' सारनाय जायो नाखौनो दाथ' बिदिनो नास्राय बिदिनो बोलो बुथिया ना फावा मोनो दाथ' दैलां समाव बिदिनो खखा साबाबो नायानो गोर्लै गोर्लै गोर्लै गोर्लै खखा साबाबो बिदिनो गोर्लै गोर्लै नानि एखम्बा बोलो बोथिया गोर्लै गोर्लै एखम्बा नास्राय नास्राय गोरि गोर्लै गोर्लै माबायो मोनलाबायो दा दैलां समाव

माने एखम्बा फिसाफ्राबो दुब्लियाव ना बोनहैलाबायो नास्राय नास्राय बिदिनो नास्राय निस्ला नास्राय गोरि बोनलाबायो गुमाफोरजों बोनहैलाबायो सोरबाबा खानस्रिजों बोनहैलाबायो बांसिनानो गुमाजों बोनो आरो नाखौ